पंज लख चार सौ पंज रुपया ॾह हज़ार उणिवीह सौ वीह रुपया टे लख चोयानवे रुपया पंज लख पंज सौ पंजहतरि रुपया छह लख छह सौ सतावीह रुपया